मध्य प्रदेश में व्यवसाय क्षेत्र जो है स्थानीय समुदाय या समाज के साथ बहुत मेल जोल करता है व्यवसाय क्षेत्र जो है इस पर व्यवसाय क्षेत्र में शिक्षा का ज़्यादा स्थान होता है यदि यदि व्यक्ति शिक्षित है यदि व्यक्ति क्या शिक्षित है तो वे व्यवसाय तो वे ज़्यादा अच्छा व्यवसाय कर सकता है कोई भी अच्छा बिज़नेस कर सकता है तो वह व्यवसाय अच्छे से सही तरीक़े से कर सकता है अगर वे शिक्षित हो तो व्यवसाय क्षेत्र में पढ़ाई का शिक्षा का बहुत ज़ादा महत्व है शिक्षा आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वे कोई सा भी व्यवसाय अपना ख़ुद का व्यवसाय चालू कर सकता है व्यवसाय आज कल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यवसाय व्यवसाय क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ज़ादा महत्व है यह सभी को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि वह शिक्षित है तो वह अच्छा व्यवसाय अपना ख़ुद का व्यवसाय कर सकता है और यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वह छोटा सा व्यवसाय कर सकता है लेकिन सभी का शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वह अच्छा व्यवसाय कर सकें व्यवसाय क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है